राजस्थान में मनोरंजन जा पारंपरिक तरीक़ा आहिनि घुड़ सवारी चौपाल ढोलक नृत्य गायन हीउ तरीक़ा आहिनि जेका राजस्थान खे ॿिए समुदाय खां अलॻि था करनि राजस्थान जो प्रसिद्ध हिकिड़ो संगीत अथव मांड मांड जेको नाले जो संगीत आहे हिते ॾाढो प्रसिद्ध आहे अगर कजे नृत्य जूं ॻाल्हियूं नाच जूं ॻाल्हियूं त उते असांजे उते राजस्थान में अग्नि उहो हिकु नृत्य घुमर झूमर नाले जा इहा जेका नृत्य आहिनि ॾाढा ई प्रसिद्ध आहिनि ॻाल्हि कजे रंगमंच जी त जयपुर जो राजमंदरु ॾाढो ई प्रसिद्ध हिकु सिनेमा घर आहे हिन जे अलावा लाल मंदरु गोल्डन सिनेमा बि राजस्थान जी ॾाढी प्रसिद्ध हिकु सिनेमा आहे इहा शयूं राजस्थान खे ॿिए पारंपरिक तरीक़नि खां अलॻि थियूं करनि ॿिए समुदाय खां अलॻि थियूं करनि हिते जी संस्कृति ऐं लदाई राजस्थान खे रंगु रंगीलो देश चवाराइबो आहे